हम जे हेयर आयल तेल लेने रही तऽ ओ हमरा बहुत फायदा केलक आ ओकरासँ हम बहुत खुश छी जकरा कि हमरा बहुत फायदा मिलैए